औ हेल' आमफाय न'आव थांनाया माला फैयो जाखो नोङो लोमजादोंना लोमजायाखैथाय ओमफाय फैसानि थानाया बेबायदि माबाबाय थानानै जायो आरो जेन'बा ओमफ्राय आंहाबो लस जायोना आंहाबो ओरै देहायानो हाया मोदोमानो बुहे बुहा जालांबाय मावनोनो हाख'आ हाख'आ मावनो माबा न'आव मावग्रा गैयैखायनो लालायबाय मा मुसे मुसे होनबाय थायो नोंलाय ओमफ्राय बेतनखौलाय मानो सिगां सिगां लाङो जेन'बा गैयैबाबोथ' बिदि खालामनो नाङाना आङो एसिग्राब गाननाय जोमनाय होयो मायो फैसाफोरखौबो नांगौबानो बिबानो एसे एनै पनसास ताखा एकस' ताखाफोरखौथ' होबाय थाखायोना आङो आरो फुजा फुजा जागाफ्रामबो गाननाय जोमनाय होयो र' मालायनाव थाबासो मालायनाव थाबासो मिनथिगोन नोङो जोंबायदि माहाजोनखौ नागिरबाबो मोननाय नङा नोङो मालायादि बिसिबां खामानि थिनो मावबाबोथ'ना बारा मोजां मावनो रोङा ना नोङो बेतनजों मिलायबावासो जेन'बा न'फोरखौ मोजां सिबनो रोङा मानो रोङा थेवबाबो आं अननानै जेबबोखौनो होनबावासो नोमथैनो खिनथानांगौबाथ' नोमथैया नोमथैया रागासो जोंबावगोन बाराथारबाथ' खिनथानांगोनना आङो न'आवबो बिदि थाहैबाय थायोबा ओमफ्राय फैबाबोथ' बेबा न'आव थांबाय थाबा ओरैनोबा गोसोफ्रा ज'आ ना खामानियावहाय बिमाफ्राबा ओमफ्राय मा मा बोसोन हरगोन फोरोंहरगोनथाय गर मोनलाय लाङा आङो नोंसोरखौ बिमा फिसा बा मा मा बुददि होलायो आरो मा थाफैबाबो नोङो मालायनि बुददिबो लायो ना नोङो खाथि खाला नखरनि खाथि खाला रुवाथि लोगोफोरनि ओंखारनो मोनखाला नोङो थफैबाबो मालायनि खोथा लानानै गोरा गोरा जायो ना नोङो हा जोंथ' मोजां थाबानो अनखायोना गाननाय जोमनायबोथ' होयो ना आङो होआ नङा होयो नों मोजां मावबालाय आङो बिलाइजासे लागोन आरो बिलाय हरगोन आङो देनांहाय मोजाङै मोजां थायोबा बिमानो मोजांयै खोन्थाना होबानो जाबाय बिदिसो जाखानांगौना सोरथो अननो नङाबालाय बिदिबासो अनजायोना मोजां इसिबां मोजां साबोन सुबोन बायनाङा देलायग्रा बायनाङा मानाङा जानाय लोंनाय गोथाव गाथाव मोनजायो बेतनफ्रा ओरैनो थाजोबो ना माथो सुबिदा गैयि दं गासिबो सुबिदा होजोबखायो आङो फानननो बो नांखायाबो ओम हा अनथाव खामानि मावबानो बायबो अनखायो थाब फैबानो जाबाय बारा गोबाव बो आङो बेतन तेतन दानजोबगोनसो दे आरो फैया माबा गाबोनफोर नहयबा संफोरफोर फैबानो जाबाय लरायनो माननाय नंला खिनतु खोथाया ओं दे फैदो होनबा गाबोन नहयबा संफोर फैबानो जाबाय औ दे दोनदो होनबालाय ओम